जियां मेरा जनम बीह् छे उन्नी सौ ठानुऐ च आंदा होर मेरे हस्बंड दा जनम सतारां सतारां अट्ठ उन्नी सौ सतानुऐ च आंदा होर मेरे बेटे दा जनम पंदरां तिन्न दो ज्हार त्रेई च आंदा होर मेरी दीदी दे मुड़े दा जनम दस चार दो ज्हार छे च आंदा आंदा होर मेरी फ्रैंड दा बर्डे मेरी फ्रैंड दा जनम

दस दो दो ज्हार इक च आंदा